फोरबोया जोंनि फोरबोया मोनबा दङ बे फोरबाया दमासि दमासियाव फिथा सिथाव लारु जायो बे जोबलायबाय आर बोसोर गोदान संक्रान्ति संक्रान्ति दिनाव हौवाफ्रा मोसौखौ दैमायाव थुखैहैयो थुखैनानै न'वाव लाबोबा न'वाव लाबोनानै साराय खिथुनि हांगारजों थालेर देन्थाजों थाव गुबै फुननानै बिबार माला गानहोलायनानै थफा थफा फोथा थुनानै होयो बिनिफ्राय बेलासि सम बा फुं समाव गोखा गोखै खानानै जायो बेयो मैगंया गोखा गोखै गासिबो बार'था मिसल लगायनानै जायो खिफि बेन्दों इदिनो मानि मुनि अन्थाइ बाजाब आरो थाराय थाराय थाराय ओमफ्राय खान्थाल बायदिसिना होजोबो मानि मुनि बार'थासो खांनानै जायो सोरबाया मिरामिस जायो सोरबाया बेदर अमाजोंबो जायो दाउजोंबो जायो जा जि मोजां मोननाय आरो बे थांलायबाय बोसोर गोदानावबो सोरबाया जायो ओरैनो हास्लाबाबा जोङो बे फोरबोखौ मानो फालिनाय जायो होनबा बे बोसोर जोबनाय संक्रान्ति बोसोर गोदान फैनोसै नालाय बै बोसोर गोदाना बोसोर गोजामा थांलायबाय थांनायनि बेखौ जायो गोखा गोखैखौ दाना गोदान बोसोरावबो सोरबा सोरबाया जायो बाहाय जोङो बोसोर गोदानाव दुगैयै लोबै स्रां स्रिं जि जोम सुनानै गासिबो न' बां बोसोर गोदानाव जों इसोरखौ खुलुमो जों बोसोर गोदानाव बोसोर गोदान हाबबाय होनलायनानै बिनिफ्राय रंजायो मानसिफ्रा जौ गामियाव जौ सोरबा फैसा सात दिनसोयानो फालियो खुसि खुसि दल सिफुं बायदिसिना दामनाय लानानै जौ मागियो फैसा मागियो फुरा फुरति खालायो बे थांलायबाय आरो बोसोर गोदाना थांलायबोय आरो नै दा

ओरैहाय आमथि सुवा आमथि सुवा बोथोरावबो फिथाइ सामथाइ जानाय

आनारस फिथाइ खान्थाल फिथाइ थाइजौ थाइबें फिथाइ बायदिसिना फिथाइ जायोना बे आमथि सुवायावबो गोदोनिफ्रायनो जायो मानसिफ्रा फालियो